मेने हाल ही कुछ दिनों में एक कुर्ती ख़रीदी थी एक नहीं मैंने चार पाँच कुर्तियाँ ख़रीदी हैं जिसका जो बहुत ही अच्छी हैं उनका और मेरा अनुभव बहुत ही सकारात्मक रहा है क्योंकि यह कुर्ती कॉटन के कपड़े की है सूती के वस्त्र की है और यह बहुत ही सॉफ्ट है इनका रंग मुझे बहुत ही पसंद है मैंने इनके रंगो को देख कर इनके कपड़ों को देख कर ही ख़रीदा था और यह ज़्यादा महंगी भी नहीं है और इनको कभी भी हम कभी भी लेगी के साथ या जीन्स के साथ पहन सकते हैं इसलिए मुझे कुर्ती बहुत पसंद है और इन कुर्तियों का प्राइस भी कम है और मुझे यह सस्ते में पास ही की दुकान से मिली मुझे ज़्यादा दूर के मार्केट नहीं जाना पड़ा सभी इन कुर्तियों की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इसलिए मुझे कुर्तियाँ पसंद है